अगर ड्रीम्स दी गल्ल करो ते ड्रीम्स ते में कोई बी नी दिक्खेआ डांस दे रिलेटिड बट हां में एह् समझनी कि हर इंसान दी जेह्ड़ी इक मैंटल हैल्थ जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी ज्यादा जरूरी ऐ क्योंकि अगर तुसी मैंटली ठीक होगे तां ई तुसी जेह्ड़ा ऐ अपना बैस्ट आउटपुट देई सकने फिज़ीकली नो डाउट फिजीकली बी ठीक होना जरूरी ऐ लेकिन मैंटल हैल्थ जेह्ड़ी ऐ ओह् बौह्त ज्यादा मैट्टर करदी ऐ ते जिसलै बी में फ्री होन्नी ते मिगी डांस करना अच्छा लगदा कुछ बी पंजाबी सांग हिंदी सांग में डा डांस जेह्ड़ा में करनी ऐ में सोचनी कि डांस करियै इक ते बाडी बी फलैक्सिवल रैंह्दी ऐक्सरसाइज़ बी होई जंदी होर कन्नै साढ़ा माइंड बाडी जेह्ड़ी ऐ ओह् फ्रैश होई जंदी रलैक्स होई जंदी ते अस होर ज्यादा अपनी पाज़टिव इनार्जी कन्नै कम्म जेह्ड़ा ऐ ओह् करी सकने आं अपना बैस्ट आउटपुट देई सकनें ते आउटपुट देने आस्तै सानू अपने आप गी जेह्ड़ी इनपुट ऐ ओह् बी देना जरूरी ऐ डांसिंग बी जरूरी ऐ होर अच्छी हैल्थ आस्तै डाइट अच्छी डाइट लैना बी बड़ा ज्यादा जरूरी ऐ ते गोल्ज दी गल्ल करो ते गोल्ज ते मेरे डांसिंग गी लेइयै इतने ज्यादा नी हैन बस डांस जेह्ड़ा ऐ में अपनी बाडी होर अपने माइंड गी फ्रैश करने आस्तै करनी अच्छा लगदा इक अच्छी फीलिंग आंदी डांस करियै